मेरे जीवन में मेरा एक नकारात्मक अनुभव की बात करें तो मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक हेयर ओएल ख़रीदा था मेरे बचपन से ही बहुत अच्छे बाल रहे लम्बे घने बहुत अच्छे रहे लेकिन अभी कुछ समय से मेरे बालों बहुत ज़्यादा झड़ रहे तो मेरी एक जो मित्र है उसने मुझे बताया था कि ये इस हेयर ओएल को उपयोग करो इसमें प्याज वगैरह होते हिया आपकी जो बालों की ग्रोथ रुक गई है वो अच्छी होगी और आपकी जो बाल झड़ रही है ये भी नही झड़ेंगे अब उनने कहा ता उन्होंने अच्छा बताया मैंने भी ले लिया भाई खरीद लिया महंगा आ रहा था पाँच पाँच छ सौ रूपए का था वो मैंने तो भी लिया अब लगाया पैसे की बात नहीं है बाल अच्छे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है मैंने उसको ख़रीदा लगाया बालों पे फ़ायदा तो हुआ नहीं की भाई जो बल झड़ रहे थे वो रुक जाएं या बाल और ज़्यादा बढ़ जाए ऐसा कुछ तो हुआ नही उसका नुकसान अलग हो गया बाल इतने रूखे रूखे से हो गए और हालाँकि पकने लग गए मेरे बाल सफ़ेद होने लग गए तो इतनी ज़्यादा मैं मैं परेशान हो गई अरे भले ही एक फ़ायदा न हो एक टाइम को तो चल जाता उसके नुकसान हो जाए एक तो पैसा गया तो गया नुकसान अलग हो रहे साइद इफ्फेक्ट तो ये सबसे ज़्यादा गन्दा अनुभव था मैं न लोगों को यही बताती हूँ कि भाई ऐसी कोई सी चीज का उपयोग न करें सब है न अपने जैसे है वैसे ही रहे या फिर देखे भाई चीज़ें ध्यान से पहले देख परख के लें कि सब सही है कि नहीं वरना अपन है न जितना बच्चे कुचे अच्छे बाल है वो भी ख़राब कर लें तो मेरा अब तक का तो सबसे गन्दा अनुभव वही है कि वो हेयर ओएल सबसे गन्दा था